دوڑنا یعنی کہ رننگ کے کون کون سے طریقے ہیں ذہنی صحت اور تندرستی پر کس طرح کا اثر ڈالتا ہے اور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 مؤثر جسمانی سرگرمی ہے جو نہ صرف جسم بلکہ ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے بھی فائدے مند ہے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 اور آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ خاص طور پر دوڑتے ہیں اور دوڑنے کے جو طریقے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کے ذہنی اور جسمانی صحت پر مختلف قسم کے اثرات مرتب کرتے ہیں جیسے اگر ہم جوگنگ کرتے ہیں جس میں سست رفتاری سے دوڑنا ہوتا ہے اس سے تناؤ میں کمی آتی ہے اور دماغ کو سکون فراہم کرتا ہے آپ کے جسمانی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے اور طویل مدد تک توانائی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح جوگنگ کرنے سے یعنی سست رفتاری سے دوڑنے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں تو تیز رفتار سے دوڑنے سے جسم میں ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو خوشی اور اطمینان کا سبب بنتی ہے جس سے ذہنی سکون ملتا ہے تیز دوڑنے سے جسمانی پھرتی اور چستی میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ذہنی چستی میں اضافہ کرتا ہے اس طرح ان مختلف طریقوں سے دوڑنے سے جسم اور ذہن دونوں کی صحت اچھی رہتی ہے جی میں دوڑنے کے بعد کافی زیادہ آرام محسوس کرتا ہوں ہاں کچھ دیر کے لیے تھکاوٹ ہوتی ہے لیکن پھر آرام محسوس کرتا ہوں